हलो आपके गाँव में फो क्या क्या कौन सब सब क्या सब होता है हैं हाँ हाँ

वह सब पर्व क्यों कौन कौन पर्व सब कु होता है अच्छा अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ यही सब होता है पर्व अस्सी लोग हैं आपका हाँ अपना गाँव में मंदिर वंदिर भी होगा मन अब मंदिर हैं तो मंदिर है तो वहाँ पूजा पाठ भी होती होगी

नहीं और मंदिर सब सब होगा ना जैसे भोलेबा का मंदिर हाँ हनु हनुमान जी का मंदिर सब सब लोग सब में लोग अलग अलग पूजा करते होंगे अच्छा आपके गाँव में लोग किसान लोग सब कुछ खेती बाड़ी भी करते होंगे मशरूम हाँ हाँ अच्छा लेकिन मुँह मुख्य खेती क्या है बेसी अधिक से अधिक

हाँ आलू है मुख्य फ़सल यही है अच्छा तो मुख्य फ़सल यह हुआ भी मेरा मसरूम और एलो वेरा अच्छा यह सब है हाँ अब हाँ मशरूम सब्ज़ी में मसाला है हाँ तो अच्छा अब यह सब में यह सब हाँ यह सब में तो पानी की भी आवश्यकता होती होगी तो इसका क्या साधन है हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ उसी माने बिजली मोटर से पानी पड़ता है हाँ हाँ हाँ अब अब अब एं अब अब के अब तक नहीं लू पता था हाँ मोहँगाई तो अब है अब म महँगाई यह सब बढ़ रहे हैं बिजली तब है तो बिजली सोम जगह तो कहीं कहीं ऐसा भी जगह है जहाँ बिजली का पोलार नहीं है तो वहाँ दिक़्क़त होती है हाँ अच्छा अब के आपके गाँव में स हर जगह गली गली मोहल्ले हर तोला में जाने के लिए चालक बस है इस्कूल इस्कूल भी है

इस्कूल इस्कूल है इस्कूल भी है